हैलो नमस्ते मैडम जी ठीक ऐ मैडम जी मेरे ना बड़ी सिर पीड़ होआ दी ऐ ख दोआई में खाद्धी ते आई ही मगर रातीं में भुल्ली गेआ खाना टाईम दी ते खानी पर मिगी लग्गा दा निं की फर्क ऐ कुछ पोआ दा ओह्दे कन्नै केह् पता हून अद्धे आह्ले च होंदी ऐ ते हून की अंजी ठीक आ ठीक ऐ मैडम जी भी कल्ल आना तुस मेरा नंबर लोआई ओड़ेओ ठीक ऐ ठीक ऐ मैडम जी ठीक ठीक